आं आंनि फिसाज्लाखौ गोजौ थाखोसिम फरायजानो लुगैयो जाहाथे बियो फरायनानै उनावहाय मोजां गियान आरजिनो हायो मोजां सोलोंथाइ लानो हायो आरो बेबायदिनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेयो इउनाव सोलोंथाइ लानानै मोनसे मोजां गेदेर गोजौ थाखोनि साख्रि मावनो हाथों आं बेखौ लुबैयो आरो बेबायदिनो फरायनायनि गेजेरजों जिखिनि गियान आरजिनो हायो बेखौ लानानै बियो गावनि न'खर संसार आरो लोगोसे गावनि सोरगिदिंखौ सोरगिदिङाव थानाय मानसिखौ मोजाङै गुनि गियानि मानसि हिसाबै दानानै होनो हायो बे बायदिनो आं आंनि फिसाज्लाखौ गेदेर आरो गोजौ थाखोसिम फरायनानै समाजाव सासे गोख्रों गियान गोनां गुनि गियानि सासे सुबुं महरै सिनायथिखौ लाखिनो हायो बेनि थाखाय आं आंनि फिसाज्लाखौ गेदेर आरो गोजौ थाखोसिम फराय जानो लुगैयो बे बायदिनो गावनि जिउनि जिखिनि आंखाल रांखान्थियारि आंखाल बेखौ सुफुंनो थाखाय फरायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां आरो गेदेर गोजौ थाखोनि साख्रि मावजानो आङो लुबैयो